हाँ सर नमस्ते नहीं सर वो तो हाँ हाँ सर वो हो जाएगा बट ये बताइए कि सर आपकी इस जमीन का यहाँ पर साइज क्या है कुछ मेरे को उसके बारे में बताएँगे कुछ अच्छा अच्छा ये ये आप फुट में मेरे को बता रहे हैं ना अच्छा अच्छा

अच्छा छा अच्छा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है आपके इंटीर यर पर क्या आपकी बिल्डिंग तैयार है या फिर ऐसे ही सिर्फ सिर्फ जमीन जमीन पड़ा है अच्छा अच्छा सिर्फ डिज़ाइन करवाना है तो ठीक है तो कैसा आप वॉल पर क्या कैसा रखना चाहते हैं वहाँ कौन सा कलर रहेगा कैसा आपको फॉर्मेट कुछ ऐसा है या हम लोग बना के आपको दें अच्छा अच्छा तो ऐसा करिएगा कि आपको मेरे को एक बार अपने रूम का साइज़ बता दीजिएगा और मैं आपको एक एक डिज़ाइन मैं आपको फ़ोन पर भेज़ूँगा अगर आपको ठीक लगेगा कि हाँ ये सेलेक्टेड है तो ठीक है उसके बाद मैं उसके अकॉर्डिंग अपना अपना वो प्राइस बता दूँगा कि भाई इसका ये खर्चा आएगा जी इतना ये वो तो आप बताइएगा नहीं नहीं बिल्कुल वो आप उसका टेन्सन मत लीजिए बट हाँ अपने अपना घर का साइज़ हमको दीजिएगा हम आपको थ्री डी में डिजाइन भेजेंगे आपको अगर पसंद आएगा कि नहीं ये ये पसंद है हमको तो हम आपको उस प्रकार का बजट उसका बता दें कि भी इसका इतना इस रूम का इस खर्चा आएगा ये वो खर्चा आएगा तो आप अगर कहेंगे तो उसका बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा सर बजट के हिसाब क्या आपका सर बजट बजट क्या किस प्रकार से है चलिए सर बजट को छोड़िए मैं आपको ना अभी मैं अपने अभी आप तो मेरे को साइज भेजिएगा अपने रूम का उस प्रकार से मैं डिज़ाइन करवा के मैं आपको देता हूँ हाँ वाट्सअप पर नहीं नहीं बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं सैम्पल भेज दूँगा बट आपको एक बार मेरे को साइज बताना पड़ेगा तब मैं सैम्पल क्योंकि मैं भी अटो कैड पर डिजाइन टू टू डी चाहिए आपको डिजाइन कि थ्री डी चाहिए ये बताइए आप हाँ तो मैं थ्री डी आपको फ़ोन पर अरेंज करवाता हूँ फिर बताइएगा जैसे अगर पसंद होगा तो बताइएगा उसी प्रकार से वो कर डेकोरेट कर दिया जाएगा ठीक है देखिए अगर प्रोजेक्ट के देखिए वही तो कह रहा हूँ पहले आप पसंद करिए डेमो मेरा देखिए उसको पसंद करिए तो उस प्रकार से मैं बताऊँ ऐसे क्या मैं बताऊँ बताइए सस्ता भी है वो भी है तो आपके साइज के एकॉर्डिंग होगा ना अब ये छोटा कमरा है कि बड़ा कमरा है तो उसी प्रकार से आप साइज भेजेंगे तो मैं बता सकता हूँ ठीक है तो ठीक है हाँ साइज मेरे को भेजिएगा कलर वगैरह भेज दीजिए मैं उसका डिजाइन बनवा के आपको फॉरवर्ड करता हूँ ठीक है सर ठीक है सर धन्यवाद